आपकी क्या फ़्रिज की दुकान है अच्छा हमको वर्लपूल का फ़्रिज चाहिए डबल डोर टू इश्टार वाला अच्छा तो क्या सीजन में कुछ ऑफ़ ऑफ़ चल रहा है सीजन में कुछ पैसे कम हो जाते होंगे ना छूट मिलती होगी अच्छा कितने अच्छा कितने पैसे है क़ीमत इसकी अच्छा तो दुकान आपकी कहाँ पे है ये अच्छा तो आप वहाँ से भिजवा दोगी और कूलिंग वूलिंग तो सही करता होगा ठंडक ना हाँ औ नीचे वो फलों वाली डलिया अलग रहती होगी अच्छा अच्छा भेजने की व्यवस्था आप कर दोगी हाँ ठीक है तो फिर हम आते हैं आपके यहाँ हाँ भिजवाओ आप भिजवाओगी नहीं कंपनी की तरफ़ से आप आप लोग तो अपनी गाड़ियाँ रखते हो ना अच्छा तो कितना पैसा लोगे आप उसका अच्छा ठीक है फिर देखते हैं हम आपके यहाँ ठीक है राधे राधे